خلائی دریافت اور اجنبی مخلوقات کی تلاش کو فروغ دینے کے لیے یہ جو آج کل جو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں جو خلاء میں جو اپنی لانچ کرتے ہیں میزائل چھوڑتے ہیں اوپر جاتی ہے تحقیق کرتی ہے ابھی جیسے کچھ دِن پہلے جیسے چندریان گیا تھا چاند کی سطح پہ وہ اُترا ہے اور وہ اپنی معلومات چاند کی جتنی بھی معلومات ہے وہ سب یہاں دنیاوی زندگی میں دنیا میں لوگوں کو سائنٹسٹ لوگوں کو بھیج رہا ہے اِسی طریقے سے اور بھی جیسے چیزیں جو ہمارے سائنٹسٹ جو کرتے رہتے ہیں اجنبی مخلوقات جیسے زلزلہ آتا ہے اور بھی دیگر چیزیں جو ایلینس ٹائپ کے جو لوگ ہے اُن کے بارے میں بھی پتا کرتے ہیں اور جو دوسرے جو دوسرے جو گولے ہیں اگل بگل جو زمین کے اِرد گرد جو گردش کرتے ہیں اُن کے بارے میں بھی وہ پتا کر رہے ہیں کہ اُس میں کوئی مخلوق رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے اگر مخلوق رہتی ہے تو وہاں کیسے وہ بسر کرتے ہیں زندگی اپنی وہاں کا کھانا پینا کیا ہے تو ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اِس میں کئی طریقے کے اپنی معلومات جو ہے اِکھٹا کرتے ہیں اور ہم تک وہ پہنچانے میں کافی حد تک کافی حد تک وہ کام کر رہے ہیں کافی حد تک وہ ممکن بھی ہیں اور کام پہنچانے میں اب آپ اپنا کام پہنچانے میں ہمارے حد تک پہنچا دیتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اور جیسے کہ سائنٹسٹ اور بھی دیگر چیزوں کا پتا لگا رہے ہیں کہ دھرتی کی طرف ہماری زمین کی طرف کوئی کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی ہے جس سے ہماری زمین کو نقصان پہنچے تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے خلائی دریافت اور اجنبی مخلوقات کی تلاش میں سائنٹسٹ جو ہمارے جو ہوتے ہیں وہ سب پتا لگاتے ہیں